सुरक्षाके किछु महत्वपुर्ण विचारमे अछि जेना हम कखनो यदि बाइक चलबै छी तऽ बाइक चलाबैत काल सबसँ पहिने जूता जरुर पिन्हबाके चाही आओर जूता पिन्हयके सङ्ग सङ्ग हेलमेटके प्रयोग जरुर करै के चाही आओर जँ हम हेलमेटके प्रयोग करै छी तऽ ओकर बेल्टके जरुर बान्हि ताकि कोनो तरहक यदि दुर्घटना हुए तऽ ओ हेलमेट हमर माथसँ नहि छिटकै आओर दुर्घटनामे हेलमेट हमर माथके सुरक्षा प्रदान करै जाहि सँ कि कोनो विशेष इंज्युरीके सामना हमरा नहि करैके पड़ै एकर बाद बाइक चलाबैत काल हम ई चीजके हरदम ख्याल राखी जेकि आपन सङ्गमे आपन ड्राइवरी लाइसेन्स आर सी आदि चाहे पॉल्युशनके कागज सब कागज राखबाक चाही ताकि कखनो यदि चेकिंगके दौरान हमरा रोकल जाइए तऽ हम अपन सबटा कागज देखाकऽ ओहिठामसँ तुरत निकलि जायब अगर हमसब ई सब कागज नहि रखबै सङ्गमे तऽ नहि रखैके कारण हमरा अनावश्यक रोकल जाय आओर रोकैके सङ्ग सङ्ग अनावश्यक जुर्माना वसूलल जायत जाहि जुर्मानाके राशि पाँच हजारसँ भी जादा भए सकै छी या पाँच हजारसँ कमो भए सकै छै ताहि लए हमरा विशेष रुपसँ अहि चीजके ध्यान रखना चाही कि तऽ हम कखनो गाड़ीसँ निकली या बाइकसँ निकली तऽ अपन सुरक्षाके लेल सबके उत्तम प्रबन्ध जरुर करबाक चाही जेना अगर हम कारसँ निकलै छी तऽ कारसँ निकलैत काल सीट बेल्टके प्रयोग जरुर करी आओर अपन को पैसेन्जर जे सङ्गमे रहैए ओकरो सीटबेल्ट प्रयोग करैके लेल जरूर कहियै आओर फेर जे कागज होइ छै आवश्यक कागज लाइसेन्स आर सी पॉल्युशन एकरा सबके सङ्गमे रखबाक बहुत जरुरी छै आओर ई राखना जरुर चाही जँ सुरक्षाके हम ध्यान रखबै तखने हम जे छै कि आगा बढ़ नीकसँ सफर करि पेबै ताकि कोनो तरहक हमरा असुविधा नहि होयत आओर अनावश्यक रुपसँ कतौ रोकल नहि जायत आओर जँ कतौ चेकिंगमे हमरा रोकल जायत तऽ हम कागजके देखायब तुरत ओहिठामसँ निकलि सकै छी आओर हमर समय बर्बाद होयसँ बचि सकै छै